औ सार माब्रै दं गाहामैनो दंना है माने खोथाफ्रानो माथो गुलुं गुजुं जाजोब थारबाय जेरावबो भाषाफ्रानो सोलाय सोल' जाजोबनाय मोनथारबाय माथो सार जोंनावबो औ

औ

नोंथाङा भाषा हिसाबै बर' रावखौ माबादि माबा खालामो रेसपन्स होयो बर' हिसाबै

औ

औ

औ औ

औ मानि खोथाया जादों मानि ओरै आरो सार थारमानि भाषा रोंनायावथ' जेबो उसुबिदा गैया होनबाबो बयबो गासै भाषाखौनो रोंजोबोबा मोजां दा बेवहाय आसामाव एसामिसया एसामिस माबाखौ भाषाखौ नोंथाहा नाम्बार वानआव दं होन्नानै सानो नामा मोनसे सोदोबजोंनो बुंदो सारआ मोनसे सोदोबजोंनो बुंदो मोनसे सोदोबजोंनो बुंदो मोनसे सोदोबजोंनो बुंदो होनदां एसामना एसामिसयानो नाम्बार वानआव गोलैदों नामा होनदां एसाम भाषा हिसाबै औ औ

जाबाय सार दोनथ'दिनि